जि'यां मतलब अस दसमीं पढ़दा हा अ'ऊं बचपनै च मेरे क फोन नेईं हा एह् फोन दे बड़े हारे फायदे न जि'यां मतलब पैह्लें मेरे मतलब कश कोई फोन नेईं हा बापू होरें फोन लेई दित्ता बापू होरें मी फोन लेई दित्ता मेरे कोल पैह्लें कोई फोन नेईं हा दसमीं जिसलै दसमीं पास होए आ मिगी बापू होरें फोन लेई देई ओड़ेआ फोन लेई दित्ता भापा होरें मिगी जिसलै फोन लेई देई ओड़ेआ ते उत्थुआं बाद मेरे कोल आई गेआ जिसलै ते फ्ही में मेरा फायदा एह् जे उत्थुआं बाद जेह्का मतलब मिकी इंपारटैंट चीजां जेह्कियां मतलब कालेज दियां कोई ग्रुप च मैसज औना ओह् मिगी फोनेै पर लब्भी जाना जां कोई में क्वश्चन कुवश्चन चाहिदा होऐ तां ओह् तां ओह् मिगी सारा मिगी फोनै पर थ्होई जाना एह् फोनै दे फायदे न बाकी बाकी जि'यां फोन शोन करने आस्तै कोई ऐमरजैंसी जि'यां मतलब कोई घरै गी करना फोन ओह् बी होई जंदा एह्दा इक फायदा ऐ फ फोनै आस्तै मतलब फोनै गी बंदा यूज करी सकदा होर कोई गाना गुना सुनना होऐ तां इस आस्तै फोन इ'यै कोई क्वश्चन मतलब कोई फार्म फुर्म भराए दा होऐ आईडी अयूडी बनादी होऐ अपनी जी मेल ओहदे उप्पर असें ई मैसज आई जंदा ओह्दे आस्तै ई फोनै दा एह् फायदा बाकी बाकी फोनै'र कोई गूगल उप्पर सर्च मारना होऐ कोई न्यूज दे बारे च सुनना होऐ जां कोई नोटिफिकेशन आई दे होऐ जां कोई गौरमैंट जाब ओह्दे बारे च सुनना होऐ असें ते ओह् असें ई फोनै उप्पर लब्भी जाना बाकी असें ई कोई गाने गुने सुनने होन असें पंजाबी पंजूबी जेह्का मर्जी गाना सुनना होऐ बाकी सारा किश असें ई फोनै उप्पर लब्भी जाना कोई न्यूज नूह्ज असें ई फोनै उप्पर लब्भी जानी कोई फोन शोन करना होऐ जां कोई ऐमरजैंसी कोई असें ई घरै ई फोन होई जाना प्रोग्राम बाकी बाकी फोनै दा एह् फायदा कोई बी गूगल उप्पर सर्च मारो तुस फोनै पर गूगल उप्पर ऐप्प गूगल इक ऐप्प होना उस उप्पर तुस सर्च मारो तुस ओह्दे पर हर इक क्वश्चन लब्भी जाना मतलब जेह्का तुस चांह्दे होगे उ'ऐ तुसें ई थ्होई जाना बाकी जेह्का तुस चांह्दे होगे तुसें ई उ'ऐ थ्होई जाना बाकी बाकी तुस फोनै दा एह् फायदा जे मतलब कालेज दा कालेज च जिसलै तुसें जाना होग तां कालेज दा कोई मैसज औग ग्रुप उप्पर मैसज आई जाना तुसें ई फोनै पर पता चली जाना बाकी कोई मैसज औग कोई नोटिफिकेशन औह्गी कोई बी डेट शीट औह्गी बाकी सब किश तुसें ई फोनै दे बारे च पता चली जाना कोई पता होगा तुसें ई बाकी सब किश पता चली जाना फोनै दा एह् फायदा कि जेह्का छुट्टियें च बाकी फोन शोन करना होग तुसें ई दोस्तें दास्तें गी फोन करना होग फोनै दा एह् फायदा मतलब फलानी जगह ऐ बंदा भाई ते तुस एह् फायदा बाकी तुस आखगे कि मोबाइल फोन जेह्ड़ा बड़ा इंपार्टैंट चीज ऐ इक बड़ा जरूरी ऐ होर इत्त गल्ला असें ई बड़े फायदे न